दिल्ली भारत जी राजधानी आहे हिते तमामु घणा महत्वपूर्ण व्यापारी केंद्र ऐं व्यावासिक केंद्र उद्योग बि आहिनि दिल्ली हिकिड़ो बिजनेस खेत्र ऐं प्रांत आहे जंहिंमें सामाजिक ऐं सांस्कृतिक विकास अ जो तमामु योगदानु थींदो आहे असांखे अ हीअ सभु रोजगार जो अवसर ॾींदा आहिनि हीअ कंपनी अ लखनि ई माण्हुनि खे रोजगार ॾींदी आहे असांखे बिजली ऐं अचनि वञण जी परिवहन सुविधा बि हिकु हिननि कंपनी मां मिलंदी आहे हीअ सभु अ बिजनेस खेत्र इस्कूलनि में ऐं शोध संस्थाउनि जो विकास करण में बि मदद कंदी आहिनि आर्थिक विकास में बि हिननि जो तमामु घणो योगदानु आहे सामाजिक खेत्र में हीअ सभिनी संस्थाउनि खे दान ॾेई करे पंहिंजो विकास कंदा आहिनि सामाजिक संगठन ऐं आर्थिक विकास में हीअ तमामु घणो अ विकास कंदा आहिनि बिजनेस जे खेत्र में हीअ न बाज़ारि विकसित थींदा आहिनि घणे दफ़ा वापारी वर्ग सांस्कृतिक प्रोग्राम खे वाधारो ॾियनि था सामाजिक कार्य ते जीअं कंहिं नयाणी जी शादी हुजे या कोई अपंग हुजे उन्हनि खे कुझु अ दवा जो ज़रूरुत हुजे या जरूरुत मंदनि खे दवा जी ज़रूरुत हुजे हीअ सभु सामाजिक कार्य कंदा आहिनि